हुँ हेलो यौ भाइ साहेब नेपाल जाइके छै केना जेबै यौ अच्छा टोल निकैल जेतै यौ

हुँ यानि कि रोड जे सामने रहै छलै रोड खराब छै की पानियो सब छै

ओ आ दोसर दोसर दोसर कोन रस्ता सब छै जाहि दऽ कऽ आसान होइ जाइमे जल्दी पहुँचिए

गाड़ीके ट्रोलमे धक्का थोड़े दियऽ पड़तै ओहिके लिए तऽ फेर कोनो दोसर जोगार करऽ पड़तै ने अहाँ तऽ जेनहारके लटपटाबै छियै यौ अहाँ लोकल आदमी नहि छियै की यौ हमरा बुझाए पड़ैया अहाँ कतौ दूर से आयल छलिए

हँ ओ

मा मा माहौल केना छै ओ यौ छीन झपट तऽ नहि ने होइ छै रङ्गो चेन्ज रहै छै आदमीके यौ हेँ किए ओ काला होइ छै से जल्दी पहाड़ साइडमे रहै छै ने ओ हँ पथल उथल नहि ने छै ओहि गड्ढामे खद्धे ने छै गड्ढामे पथलो छै गड्ढामे लेकिन नेपालमे कहै छै पहाड़ी एरिया छै पथल बेसी होइ छै हँ हुँ आओर कोनो कतऽ कतऽ कोन कोन जगह छै यौ कोन कोन जगह छै कोनो तीर्थ स्थल सब छै ओमहर की बुझिए तऽ जाम छेबै करले तऽ गाड़ी छोरिके चलि जायब घुमै लए कोनो ना आँय की करऽ पड़तै हँ किए ओ चोर चोर सब बेसी छै एमहर से

आवाज लसकै यऽ अहाँके यौ ने नेटवर्क प्रोबलम अछि यौ ओ चलु तऽ ठीके छै होतै तऽ ठीके छै राखु तऽ